मुंहिंजे पसंदिगीअ जी बाइकूं टे आहिनि हिकु हीरो होंडा सीडी डीलक्स हिकु हीरो होंडा स्प्लैंडर ऐं हिकु हीरो होंडा पैशन हुन मां अॼु मूं वटि हीरो होंडा सीडी डीलक्स आहे ऐं हू ॾाढी बढ़िया गाॾी आहे ऐं मुंहिंजी सपननि जी बाइक आहे हीरो होंडा स्प्लैंडर मुंहिंजी सपने जी बाइक आहे उहा मूंखे वठिणी आहे भविष्य में अॼु मूं वटि उहा न आहे ऐं बाइकिंग यात्रा जे में आराम दायक बाइक मूंखे ईअं लॻंदी आहे हिकु हीरो होंडा स्प्लैंडर आहे उहा ॾाढी स्मूथ हलंदी आहे ॾाढी सुठी बि हलंदी आहे ऐं उहा वन टैन सी सी अ जी आहे त उहा ॾाढी आराम दायक मुसाफ़िरी बि कराईंदी आहे ऐं उन जो कंट्रोल बि सुठो हूंदो आहे लंबी दूरीअ ते पाण वञूं त उहो इंजन हुन जो गर्म न थींदो आहे लंबी मुसाफ़िरी कराईंदी आहे ऐं हुन जो कंट्रोल बि सुठो रहंदो आहे त मूंखे उहा ॾाढी बाइकिंग यात्रा जे लाइ मां उहा पसंदि कंदो आहियां हीरो होंडा स्प्लैंडर मुंहिंजी पसंदिगीअ जी बाइक आहे